मां नयो सिम कार्ड कढाइण लाइ वियो हुउमि दुकान ते दुकान ते पहुतमि त ख़बर पई की मूंखे मुंहिंजे दस्तावेज़नि में आधार कार्ड ॾियणो आहे अॼु आधार कार्ड एतिरो ज़रूरी थी वियो आहे कि बिना आधार कार्ड जे तव्हांखे कुझ न मिलंदो ऐं पहिरियों हलंदो हो राशन कार्ड इलैक्शन कार्ड पान कार्ड पर जॾहिं का इहो आधार कार्ड आहियो आहे हुन आधार कार्ड जे बिना उहो तव्हांजो अॼ जी तारीख़ में सभिनि खां वधीक फोटो आईडेंटी प्रूफ थी वियो आहे इहो हिकिड़ो ॾाढी ज़रूरी शइ थी वई आहे आधार कार्ड खां ई माण्हू जी पहचान थी वई आहे पहिरियों हलंदो हुओ की पाण कोई बि सिम कार्ड कढाइणो हुजे या कुझ बि पाण खे डॉक्यूमेंटेशन कराइणो हुजे त पाण कहिड़ो बि आईडी प्रूफ ॾेई सघूं था पर जॾहिं खां हीउ आधार कार्ड आयो आहे ई ॾाढी सहुलतूं थी वियूं आहिनि हुन में तव्हांखे यूनिक तव्हांजो कोड मिलंदो उहो कोड जीअं ई पाण विझंदासीं हुन सोरहं डिजिट कोड खां तव्हांजी सॼी डिटेल अची वेंदी तव्हांजे पप्पा जो नालो अची वेंदो तव्हां किथे रहंदा आहियो ऐं तव्हांजी बेसिक केॾे शहर जा आहियो केॾे शहर में केॾे सोसाइटीअ में रहंदा आहियो हुन सॼी डिटेल तव्हांजे आधार कार्ड खां आहे उन आधार कार्ड में पंहिंजो अंगूठे जो बि पंचिंग आहे अॼु आधार कार्ड एतिरो ज़रूरी थी वियो आ्हे कि अॼु उहो तव्हांजो पहचान पत्र आहे ऐं बिना आधार कार्ड जे कोई बि कम थिए ई नथो अॼ जी तारीख़ में बेसिक डॉक्यूमेंट नैसेसरी डॉक्यूमेंट उहो आधार कार्ड अथव